हैल्लो हां जी हां जी तुस फायर स्टेशन चा बोल्ला दे ओ हां जी ओ ना स्हानू एमर्जेन्सी ही साढ़े इत्थै अग्ग लग्गी दी कमरे च निक्के हारे कमरै ते स्हानू जल्दी गै एमर्जेन्सी चाहिदी ऐ इक फायर ब्रिगेड गड्डी

फिर तब तक ते सानू मुश्कल होई जानी तब तक ते साढ़ा इन्ना नुक्सान होई जाना तुस ते एह् मैं पंजतीर्थी आह्ले ओ ना हां ते मैं उत्थे फोन कीत्ता ते इन्ना टैम थोह्ड़ा लगदा उद्धरों आन दा अस इन्नी देर तक दस्सो तुस केह् करचै इन्ने तक गड्डी नी आनी अद्धे घंटे तक बच्चे बी अंदर इ'य्यां नेईं तुस दस्सो ना स्हानू कोई घर का इलाज जेह्का अस करी सकने आं रेत कुद्धरों आह्नना मैं हू'न म थुहानू टैम लग्गना औंदे ते तुस मतलब किन्ने केह् थुआढ़ा चार्ज चुर्ज लैंदे तुस एह् किन्ने हैं मतलब तुस इन्ने हारे कमरे च भुजाना ते पंजी सौ रपेआ लैना माए माए माए ते फिर मतलब तुस ना इत्थे कोई अद्धे घंटे घंटे तक ते चलो चलो ठीक ऐ फिर पुज्जो फटाफट करेओ लेट नी करेओ फटाफट करेओ ठीक ऐ ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक